सर हम पटना से भाई यह नई जगह पर हैं यह कौन सा स्थान है अच्छा बेगूसराय ज़िला हुआ है तो हम यहाँ जाना चाहते हैं जी डी कॉलेज के पास जी कैसे जाएँगे लोकेसन है यहाँ काली स्थान के पास है इधर से महिला कॉलेज के बाद

अच्छा बिच में और भी कोई मंदिर भी है क्या

अच्छा वह वहाँ और किसी से पूछना भी पड़ेगा कि सीधे रास्ता जाएँगे

अच्छा उसी के पास और एक है क्या कहते हैं ममता होटल वह उसी के पास है क्या कितना दूर है वहाँ से

तीन सौ मीटर आगे है कि पीछे अच्छा आगे है ना अच्छा औ उसका यह हीरो एजेंसी भी है उसके आस पास में कहीं मोटर साइकिल की अच्छा दाएँ है कि बाएँ है बाएँ तरफ़ है दो माला है नहीं अच्छा हर हर महादेव चौक के पास से दिखेगा ना

वहाँ पर पूछना होगा तब ना पाता चलेगा कि कौन है आप चलिएगा नहीं थोड़ा बता दीजिएगा थोड़ा बता दीजिएगा ठीक है वह तुल नहीं तो लोकेसन भेजिए ना थोड़ा यहीं का आप उससे मिल लेंगे ठीके है आप भेजिए आइए हम निकल